हमारे मध्य प्रदेश में हाथ के काम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसमें क्या होता है कि सब से पहले तो अपना सूत का कपड़ा आ गया कि वो बनाते हैं उसको पूरा अच्छे से पूरा बनाते हैं और फिर बाहर बेचते हैं अपने मध्य प्रदेश में बेचते हैं यहाँ तक की इंडिया से भी बाहर बेच देते हैं और हमारे इंदौर में कॉटन का उत्पादन होता है जो कि हर जगह हर मेडिकल हर घर में यूज़ होता है वो अब वो भी हमारे मध्य प्रदेश में होता है और हाथ से बने हुए कंगन उनकी तो बात ही अलग होती है उसमें कितने कितने सुंदर दिखते हैं वो हाथ से बने हुए पूरी काँच की चीज़ें उसमें पूरा डेकोरेशन बैंगल्स में कि कैसा दिख रहा है वो और उसमें जो हाथ से जो कलाकृति करते हैं डिज़ाइन जो बनाते हैं वो भी बहुत अच्छी होती है